नमस्ते मैम आपकी मोबाइल शॉप पर मुझे एक फोन लेना है मिल जाएगा क्या मैम मुझे पोको एक्स फाइप प्रो चाहिए मिल जाएगा क्या ठीक है तो मुझे दिखाइए फोन यही वाला पोको एक्स फाइव प्रो इसका प्राइज कितना है तो मुझे तो पचीस हजार में लेना है वही वाला दिखाईए मुझे हाँ तो आप मुझे वही हाँ दिखाइए वही आप ही के यहाँ मुझे लेना है कही और नहीं मुझे एक लोग बोले थे आपके यहाँ अच्छा फ़ोन मिलता है तो मुझे आप ही के यहाँ आई हूँ तो आप ही के यहाँ लूँगी हाँ दिखाइए

कौन कौन सा कलर है कौन कौन सा कलर में है हाँ तो मुझे गोल्डन में गोल्डन कलर्स में लेना गोल्डन कलर में आ जाएगा क्या है उसमें का दिखाइए ना बहुत कलर आते हैं आज कल दो तीन कलर में आता है कोई ब्लैक रहता है कोई गोल्डन रहता है कोई स्लेटी कलर रहता है बो तो दिखाई थोड़ा जो मुझे अच्छा लगेगा मैं लूँगी ठीक है देख लिए दिखाइए वाइट वाइट कलर नहीं चलेगा वाई

नहीं तो मुझे पच्चीस हजार में दे दीजिए ठीक है यही वाला मुझे दे दीजिए ब्लैक वाला ही दे दीजिए और वो भी अच्छा लग रहा है तो पच्चीस हजार में हो जाएगा ना फिक्स है ना हो जाएगा हो जाएगा अच्छी कंपनी है नहीं फाइव जी प्रो अच्छा कंपनी निकला है अच्छी है क्वलिटी थोड़ा नहीं अब तो नहीं टेंड में फाइव जी ज्यादा चल रहा है फोन ना तो मुझे वही वाला चाहिए फोर जी तो बहुत चला चुकी हैं हम ठीक है फिर यही वाला दे दीजिए मुझे ठीक है ओके ठीक है धन्यवाद मैम